साढ़े इत्थें जादा पापूलर डांस ऐ डोगरी लोकी बहुत करदे एह्कड़े डोगरी डांस उप्पर करदे डोगरी गाने र ते होर जिसलै साढ़े इत्थे लोह्ड़ी बगैरा होंदी ऐ लोक इत्थें बी हिरण बनियै आंदे ओह् ओह्कड़ा डांस करदे ते होर फ्ही बसंत पंचमी जिसलै आंदी साढ़े बसाखी आंदी ते उत्थै इत्थै फिर त्रै चार दिन पैह्लै गै लोग बड़ा उत्सव बनांदे न अपनै जियां जियां डांस आंदा ओह् जेह् करदे साढ़े इत्थे बड़े पापूलर डांस इत्थे बड़े शैल तरीके कन्नै मनाया जंदा अपनै डांस करियै ते साढ़ा ओकेशन एह् ऐ डांस दा कि जियां स्कूल होंदे स्कूल च फंक्शन होंदे साढ़े यानि जियां रिपवलिक डे पंदरां अगस्त बनांदे होर बी बौह्त बनांदे ते हर इक अस टॉस्क करने न डोगरी पंजाबी गिद्दा जेह्ड़ा आंदा सारे अस करने अपने स्कूल च करने फिर ओह्दे बाद च स्कूल कोलूं खत्म होइयै फिर ओह्दे बाद च कालेज़ च करदे ते कालेज़ च बी अस ओह् गै करदे जेह्ड़ा साढ़े कालेज़ ते मतलव सारे सारे गै होंदे ऐ जियां डोगरी कीता प्हाड़ी कीता हिमाचली कीता पंजाबी कीता ते गोजरी कीता मतलव हर इक जिन्ने साढ़े हिन्दोस्तान च जिन्ने धर्म न जिन्ने न उंदा सारों दा बक्खरा बक्खरा डांस होंदा साढ़े कालेज च सब कीता जंदा ऐ ते सारे एह् सारे ध्यार मनांदे ते हून मतलव कि ओह्ड़े अपने इयां बंदे च जो फीलिंगस होंदियां न ब्याह् च जियां बहुत अस खुश होन्ने ब्याह् च करदे लोक लग लग जियां जनेहा जादा मतलव भांगड़ा गै मारदे लोक ते डोगरी डांस बी करदे मतलव सारे गाने इत्थें लांदे न ब्यांह् च मूनन होईये जियां होर होए अगर कुसेै घर ते होए ब्याह् ब्यूह् जियां ब्याह् होंदे ते ओह् आंदे खुसरे आंदे उंदा बा डांस होंदा अपना मूनन होंदे तां बी आंदे अगर कुसै घर बच्चा होए मुड़ा होए तां बी आंदे ते अपना उत्थै सारे कल्चर चलदे डोगरी कल्चर सारे कोला टॉप उप्पर ऐ मतलव इत्थै सारे कल्चर उप्पर डांस कीता जंदा कोई नी छडदे हर इक करदे ब्याह् च मूनन होइये बसाखी होई गेई लोह्ड़ी होई गेई दिवाली होई गेई जो ध्यार होंदा सारे बाह्र ते अपनी मर्जी नै जो मन होंदा ओह् जेहा डांस करदे सारे डांस होंदे न इत्थै अपने स्कूल च बी दिक्खी लैओ अपने स्कूल च कोई फंक्शन हो कोई बी कुछ हो डांस करियै गै दसदे भगवान दी मतलव स्टार्टिंग ते ओह् दसदे स्वागत्म गाना होंदा ओह्दे च स्वागत्म इक भगवान आंह्गर डांस करदे इयां ते एह् सब ऐ एह्दे बिच्च ते साढ़ै इत्थें हर इक डांस करदे जेह्ड़ा मन पसंद हो अपने इमोशन्स ओह्दे कन्नै डांस कन्नै दसदे न जियां आंदा जिनें आंदा ई नी शैल आना चाहिदा प्रोफैशन सिक्खियै ओह् जेह्ड़ा अपनी मर्जी दा डांस करो सब गै ठीक ऐ ठीक ऐ जेह्ड़ा मन ऐ ओह् जेहा डांस करदे जि'यां अपनी मर्जी होऐ ओह् जेहा डांस करदे बौह्त शैल करदे सारे करदे डांस तो सारे गै शैल करी सकदे न डांस ते जेह्ड़ा किश आंदा उऐ डांस करी सकदे आं बौह्त जादा डांस करदे तुसें सनाया ते है पैह्लें ते अपनी मर्जी ऐ जनेहा मर्जी करो जनेहा मर्जी उ'आं सिक्खो अगर सिक्खना चांह्दे ओ तां बी सिक्खो अस मतलव हर इक ध्यार अस जेह्ड़े हैन हर इक ध्यार च अस नच्चियै गै नच्चियै गै उसी दस्सने आं अपने जिन्ने ध्यार अस नच्चियै गै मनान्ने आं लग लग तरीके कन्नै अपने जिन्ने इमोशन्स ओह् नच्चियै दसने आं बाह्र